हाँ सरकार से मिलने वाले लाभ जो कि कृषि के ऊपर हैं जो निम्न प्रकार की योजनाओं से कृषि को मिलते भी हैं और इस प्रकार से हम ये बता सकते हैं कि जो किसान अपने कृषि के माध्यम से जो भी अनाज दाल ये सब उगाते हैं वो डायरेक्ट या फिर सीधा सरकार को नी भेजते एक ठेकेदार द्वारा ही वह सरकार तक पहुंचता है और इस में सरकारी योजनाएं भी बहुत काम आती हैं जो कि एक ठेकेदार द्वारा ही पूरी की जाती है और इस में मैं यह उम्मीद करता हूँ कि यदि हम जो कृषि का जो भी अनाज है वो यदि सीधा सरकार के पास जाएगा तो किसानों के लिए बहुत अच्छा होगा ये जो बीच बीच में इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं तो इनके थ्रू पैसा बहुत बट जाता है यदि सरकार सीधा कृषि के माध्यम से अनाज ख़रीदे और बेचे तो इनको पैसा सीधा मिलेगा